आप होंडा सोरूम से बात कर रहे हैं सर मैं गायत्री नगर से बात कर रही हूँ सर मुझे गाड़ी लेनी थी एक होंडा की कौन सी अभी उसमें आई है अच्छी इस्कूटी में लेना है जी इसमें क्या क्या है

किस्त में उठानी है वैसे इसकी क्या कितनी एम आई बनेगी इस्टाटिंग में दस हज़ार तो फिर कितनी इ एम आई इससे कम नहीं होगा अच्छा ये कितना ऐवरेज दे रही है कितना एवरेज दे रही है अच्छा और इसमें क्या क्या है

अच्छा सर ई एम आई कुछ कम नहीं हो सकती मतलब पहली किस्त जो हो

अच्छा इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं अच्छा सेल्फ़ है कि सेल्फ है कि अच्छा सर बस ई एम आई का कुछ देख लेते अगर कुछ हो पाता ठीक ठीक है सर तो हम बाद में बात करते हैं देखते हैं आते हैं ऑफिस किसी दिन